खुलुमबाइ सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनगिरिनि बिथिङाव उदालगुरि जिल्लानि लाइमोनफोरजों मोगा मोगि जानाय जोबोद जेंना आरो खाबु दङ आं नुनो मोन्दों जोंनियाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जेंना दङ मानो होनबा जोंनियाव नांगौ बायदि सोलोंथाइनि इनस्टिटिउटफोर गैया सोलोंथाइ होनबा फरायनाय लेखा फरायनायजोंल' सोलोंथाइ नङा बिदिनो गोबां सोलोंथाइनि सोलोंथाइ दङ जायाव जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ बा होनबा जोङो बायदिसिना आखाइनि हाबानि बिफोरबायदि इनस्टिटिउट बिदिनो बुंनो थांबा ड्राइभिं स्कुल लोगोसे दानाय मा दानाय जि दानाय बिफोरनि इनस्टिटिउट जोंनियाव नुनो मोना बिदिनो साख्रिनि बेलायाव साख्रिनि बेलायाव जोंनियाव जोंनि आं फेस्ट खालामनाय मोनसे जेंना जेरै जोंनि सरकारनि सिङाव जुदि साख्रि अंखारोब्ला जोङो दायो मा जादों आं बुंनो हाला आं जिथियानाखि एप्लाइ खालामोमोन जिखुनु गभानमेन्ट जब सरकारि साख्रि बिफोरखौ बिदियाव जों फेस्ट खालामनो जायोमोन नाथाय एस टियाव फिस नाङा बि मोनसे पजिटिभ बेयो नंगो नाथाय जोङो जिथियास जोङो बिटिसिनि आन्दाराव जोङो अदालगुरिनि जानानै जोङो साख्रि एप्लाइ खालामोब्ला जोंनियाव अदालगुरि बायदि मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा एग्जाम सेन्टारफोर गैया बिदिनो जों बिटिसिनि आन्दारावनो आं एग्जाम होनो मोन्दों आं मा पस्टनिमोन आं बिखो एसे गोसोआव गैला बिदियाव जोङो मा जायो जों एप्लाइ खालामो थिगानो कलिं लेटारबो फैयो जों इन्टारभिउ होनो थाखाय जोबोद गोजानाव थांनो गोनां जायो बि मोनसे जोंनि लेक जोंनियाव बियो जेंना होन्नानै आं बुंनो सानो मानो होनबा जों एप्लाइ खालामनानै जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोबोद फुवर फेमेलिबो दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामो मोजाङैबो फरायो खिन्थु क'क्राझार बायदिबा एसे गोजानाव हान्ड्रेड टु हानड्रेड किल'मिटार गोजानाव थांनानै एग्जाम हैनायाव सहसबो नङा मानो होनबा गासैयावबो जोङो गासैयाबो थांनानै एग्जाम हैनानै बियाव थर थानानै एग्जाम हैनाया बियाव जोंहा रां निबो गोनांथि जायो बेयाव जुदि नैरोजासे रां थां थाङोब्ला जोङो बिबायदि गोजानाव एग्जाम जाबाथाय जोंखै एग्जामखो एटेमप्ट खालामनोबो हाया जाहैयो बिदिनो जुदि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो बिफोरबायदि एग्जाम सेन्टारफोरखौ जुदि खालामोबा जोबोद मोजां जायो लोगोसे इनस्टिटिउटफोर होननो थांबा जोंनि अदालगुरियाव दासिमबो स्किल देभ्लापमेन्ट इनस्टिटिउट जियाव बायदिसिना रोखोमनि फोरोङो आं जेरै नुनो मोनदों सासे सुबुङा जुदि सासे स्टुदेन्टआ जुदि एग्जाम लिरनायाव माबायदि एटेमप्ट खालामनांगोन माबायदि माबायदि एग्जाम होयो बिफोर बायदि इनस्टिटिउटफोरबो थायो गभमेन्टनि आन्दारावबो दङ स्किल देभ्बापमेन्ट इनस्टिटिउट नाथाय जोंनि अदालगुरियाव आं दासिबो नुनो मोनाखै बिफोरखौ बिदिनो दैदेनगिरि यारि बिथिङाव अदालगुरि जिल्लायाव बिफोरबायदि जोङो दैदेनगिरि एबा जों सोलोंनो फोरों बायदिसिना लेखा फरायग्राल नङा बायदिसिना जोङो सोलोंथाइयारि बिदि दङ बिफोरबायदि जों नुनो खम मोनो अदालगुरि जिल्लायाव बिफोरबायदि जुदि फैयोब्रा दैदेनगिरि एबा स्किल देब्लभमेन्ट इनस्टिटिउट बिफोरबायदिनो लोगोसे बायदिसिना हेन्द क्राफ्टेट माने आखाइजों बनायनाय बायदिसिना मुवाफोरनि जुदि बिफोरबायदि सोलोंहोग्रा इफोरबायदि जुदि इनस्टिटिउफोर जायोब्ला जोङो जोबोद मुलाम्फा खालामनो हायो हागोन हाहैगोन बिखायनो आं बुंनो सानो गासैबो बिफोरबायदिखौ सोलोंनांगौ जोंनियाव गैयाब्लाबो जोङो एसे गोजानाव थांनानैबाबो सोलोंनो नाजानांगौ जोंनियाव रांखान्थिनिबो एसे माबा दङ अदालगुरि जिल्लायाव जोंनि जो गोबां इयुटसफोरानो जोंनियाव दायो बिटिसिनि आन्दाराव थानाय हिसाबाव जोंनियाव बिटिसिआव सिस गभमेन्ट जबफोर ओंखारा आरो ओंखारब्लाबो जों बिटिसिनिआल' बियाव बाहागो लानो हाया बा एप्लाइ खालामनो हानायबायदि जानांगौ बिदिनो जोंनियाव जोबोद फरायनाय लाइमोनफोर दङ बिथांमोनानो जोबोद गैजो जानानै दङ बिदियावनो जोंना साख'रिनि बेलायाव जों बिटिसियाव बिफोरबायदि सुबिदाखो मोननो थाङाखै लोगोसे जोंनि कमिनिकेशन थांलाय फायलाइ बिनि बेलायावबो जोंनियाव अदालगुरि जिल्लायाव ट्रेइन स्टेसन दङ नाथाय ट्रेइनफ्रानो बांसिनानो जोंनियाव लाखिया बिदि लाखिनायनि लाखियैनि जाहोनावबो जोङो गोबां थालाङो गोबां जायगायाव फरायहैनो एबा थांलाय फैलाय खालामनो असुबिदा जायो लोगोसे जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव जि गभमेन्ट हस्पितालसफोर दङो बिफोराव जोबोद लेकस दङ डक्टरस थाया बिदिनो डक्टरस थाया डक्टरसफोरनि खमनि जाहोनाव जोङो अदालगुरियाव थांबाबो हस्पिताल बा हरिसिंगायाव आं हरिसिंगानि नालाय हरिसिंगायावबो बिफोरबायदि गिदोर हस्पिताल दोङो खिन्थु टाइम मथे जोङो ट्रिटमेन्टखौ मोना जों गोजानाव खारनो गोनां जायो बिदि खारनो गोनां जानायाव जोंहा बेयावबो जोबोद गोबां असुबिधा जों नुनो मोनो बिफोरबायदि लामाफोराबो जोबोद गाज्रि जोङो अदालगुरिनिफ्राय जुदि मंगलदैसिम जोङो सोरबा बेराम जानाय सासे मानसिखौ जुदि रेफार खालामोबा जोङो बिथिं लामानि जाहोनावनो जोङो जोबोद गिदिंनानै थांनो गोनां जायो बियाव जोबोद टाइम लायो बे मोनसे जोंनि अदालगुरि जिंगायाव लेक आं बिखौ नुनो मोन्दों मानो होनबा आं खेबसे जोंनि नखरावनो मोनसे एक्सिदेन्ट जादोंमोन बे एक्सिदेन्ट जानायाव जों नखरनिनो सासे मानसिखौ सिनेक बाइट खालामदोंमोन जिबौ सौदोंमोन बेयावनो आङो फार्स्टआव हरिसिंगा होननाय जोंनि एरियानि हस्पितालाव लांदोंमोन गभमेन्ट हस्पितालाव बेयाव एन्टिभेनम जि एन्टिभिनम थायो बियो जोंनियाव एबोलेभेल थाया नाथाय अदालगुरि डिक्ट्रिक्टनि हस्पितालावबो बिखो मोनाखै बिनि उनाव आङो मंगलदै थांनो गोनां जादों माने हर गेजेराव बेयाव जोङो लामाखो लामायाबो ओरैबायदि गाज्रिमोन बिफोरबायदिनि थाखाय जोङो जोबोद असुबिदानि असुबिदा नुनो मोनो लोगोसे डक्टर्स बेयावबो खम दङ अह लोगोसे एम्बुलेन्सनि फेसिलिटि जि गभमेन्टनिफ्राय वान जिर' ओइथ बिबो बिफोरखो जों कल खालामबाबो मोननो थाङा नाथाय गारिफ्राबो खम दां एम्बुलेन्सफोरा बिफोरबायदि लेकफोरखौ जोङो बिफोरबायदि जेंनाफोरखो जोङो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नुनो मोनो सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनगिरिनि बिथिङाव अदालगुरि जिल्लानि लाइमोनफोरजों मोगा मोगि जानाय एबा अदालगुरि ड्रिस्टिक्टनि सिङाव थानाय उम मानसिफोरजों जेंना नुनो मोननाय आरो हाब्रु मा मा होननो थांबा आं बिखिनिखोनो बुंनो सानदों ओह बिखिनिखौ बुंनानै आं दिनै फोजोबथबाय गोजोन्थों